हाँ मुझे पहली बार जब खाना बनाना था तो मुझे खाना बनाने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि खाना कैसे बनाना है फिर मैंने एक अपने परिचित को कॉल किया और उस से पूछा कि खाना कैसे बनाते हैं तो उसने बताया कि ऐसे आटा आटा गूँदना है फिर आटा गूँद के फिर ऐसे जैसे खाना बनाना है फिर खान उसके बाद सब्ज़ी बनाने के लिए भी पूछा मैंने उस से कि कैसे तो उसने बताया ऐसे ऐसे सब्ज़ी काट कर उस में मिर्च मसाले स्वाद अनुसार डाल के फिर धीरे धीरे पक पकाते हैं फिर पकने के बाद सब्ज़ी को उतार के फिर खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है सब्ज़ी